हॅलो हांव पांडुरंग मांद्रेकार उलयतां म्हाजी एक अर्ज आशिल्ली म्हाजी आतां अर्ज अशी आसा की हांव हें झोमेटो एप्लिकेशन खूब म्हयन्यांसून वापरीत येयल्लो आसा आनी दिसाक खुबशे फावट म्हाजे जिन्नस ऑर्डर करपाची सोय हांव झोमॅटो वयरसून घेतां आनी हाच्या खातीर हांवें झोमॅटो एप्लिकॅशनाचेर ऑटोपे हें सॅट केल्लें आनी पूण आतां म्हाजी झोमॅटो वापरपाची गरज खूब कमी आसा कारण हांव आतां फुडल्या म्हयन्यासून डायटार वचपाचो आसा म्हूण म्हाजी हें झोमॅटो एप्लिकेशन चड वापरप जावचें ना हाका लागून हांव ही जी म्हाजी ऑटोपेची सोय सॅट केल्ली ती म्हाका आतां रद्द करपाची आसा सो हाच्या खातीर तुमी म्हाजो सहयोग करतले न्हय